असां सिंधियुनि जा त्योहार चारि या पंज आहिनि उहे असां सिंधियुनि खां सवाइ कोई कोन मल्हाईंदो आहे की पहिरियों त्योहार झूलेलाल जो चेटीचंडु चेटीचंडु ते सुबुह खां राति ताईं धमाधम लॻी पेई हूंदी आहे भई सुबुह जो मंदर ते वञिणो झूलेलाल जी महाआरिती कंदा आहियूं वरी हुन खां पोइ मंझंदि जो समूह भोॼनु हुजे तंहिं खां पोइ शाम जो झूलेलाल जो बहिराणो सॼे शहर में घुमाईंदा आहियूं सॼे शहर में छेॼ हणूं नचूं टिपूं तंहिं खां दरियाह ते वञी लाल जी जोत पधिराए चऊं तंहिं खां पोइ वरी मंदर में अची हुनजी आरिती बार करिणी माना झूलेलाल जो चेटीचंडु ॾाढे सुठे नमूने मल्हाईंदा आहिनि ॿियों त्योहार आहे असांजो चालीहो चालीहे में बि चालीह ई ॾींहं झूलेलाल ई आराधना कंदा आहियूं त अखो पाइणो पलउ पाइणा मट रखिणा चालीहे जे पूर्णावृति ते मटयूं हर को पंहिंजूं खणी करे ऐं दरियाह में परवान कनि ॾाढो सुठे नमूने चालीहो पोइ मल्हाईंदा आहियूं तंहिं खां सवाइ लाल लोई मल्हाईंदा आहियूं भाई जेका तिरमूरीअ जे अॻिले ॾींहुं उहा बि सिंधी चङे सुठे नमूने मल्हाईंदा आहियूं थधिड़ी आहे थधिड़ीअ ॾींहं बि सभु सुठे नमूने कंदा आहियूं भई अॻिले ॾींहुं रोटी करे रखिणी ॿिए ॾींहं थधो खाइण ॾाढी माना चङी तरह कंदा आहियूं माना सिधियुनि जा इहे चारि पंज जेके त्योहार आहिनि से महालछमी या महालछमी बि भाई सतपुड़िया करिणा सॻिड़ा बधिणा मुहिड़ियूं करणियूं माना ॾाढो चङी तरह सभु सिंधी असां पिया मल्हाईंदा आहियूं त्योहार असांजा